मां अलीगंज में रहंदी आहियां ऐं पहिरियों मां आलमबाग़ में रहंदी हुअसि मूंखे पाणीअ जो बिल जमा करणो आहे जंहिं करे मां तव्हांखे अप्लीकेशन ॾियां थी तव्हां पा मुंहिंजो बिल जमा करे सघो ऐं मां आधार कार्ड में बि पंहिंजो नई जॻहि जी एड्रेस ॾिनी आहे ऐं मुंहिंजो आधार कार्ड जो नम्बर ठही ईंदो त मां तव्हांखे ॾेई छॾंदसि कृप्या करे महिरबानी कजो ऐं मुंहिंजो बिल जमा करण जी कोशिशि कयो